आङो मोसायो मोसानो मोजां मोनो आङो आङो मोसा मोसानो मोजां मोनबाबो आंनि मोसानाय एकटिंफ्रा बारा जााया बेनिफ्राय आं मानसिफोरनिफ्राय मानसिफोरखौ फोरोंजानो लुबैयो मानसिफोरनि एसेबाबो सहाय मोननो लुबैयो आंनि एकटिंफ्रा बारा जाया आंनि मोसानायखौ मा आंनि मोसानायखौ नायोबा मानसिफोरनि मोसानायजों मिलाया बेनिखायनो आं आंनि मोसानायखौ मानसिफोरजों मानसिफोरनिफ्राय सोलोंजानो फोरोंजानो एसेबाबो लुबैयो आङो सिगांनिफ्रायनो एकटिं एरि खालामबोबाय आंनि एकटिंखौ आंनो बारा मोजां मोनाखै बेनिखायनो आं आंनि लोगोफोरजोंं एसेबाबो हेल्फ होजानो लुबैयो आंनि मोसानाया मोजां जालांनो थुलुंगा जालांनो थाखाय बेनिखायनो आङो लोगोफोरनिफ्राय बा मानसिफोरनिफ्राय एसेबाबो हेल्फ मोननो लुबैयो